जी हाँ हम एस डी एन न्यूजसँ बोल रहल छिऐ आप लोगकेँ तरफ आँ अपन लोककेँ तरफ तऽ बाढ़ बाढ़ आएल छै

हँ बाढ़सँ बाढ़सँ की की समस्या भए गेल छै बता बताबु थोड़ा इएह खातिर काल करि रहल छिअनि हम तोरा कऽ कोई समस्याके समाधान नहि भए रहल छै अभी तक बाढ़मे हँ के इलाकाके छी अपन लोक कोन इलाकाकेँ छिअनि अपन लोक मधेपुराके जे मधेपुराके विधायक केओ केओ काम नहि कए रहल छन्हि अपन लोककेँ आओर वहाँ कऽ स्थिति की भए रहल छै एखन अच्छा बात कर रहल छिएन हम तोरा लोगकेँ चूड़ा चीन्नी वहीँ भिजवा रहल छिएन अपन लोक उधर गॉंवमे कते बस्ती छिऐ मतलब कते घर सब छिऐ सबकेँ घर डूबि गेल छै ठीक यऽ आपन लोककेँ बात आपन लोककेँ बात बिहार सरकार तक पहुँचाबएके कृपा कोशिश करबइ